हेलो नमस्ते मैम मैम मैं एस बी आई बैंक के तरफ़ से बात कर रही हूँ मैम मेरा राम रिंकी आरोलिया है और मैं एस बी आई बैंक की तरफ़ से आपको कॉल किया है इन्श्योरेन्स के लिए मैम आपने पहले कोई इन्श्योरेन्स ले रखा है क्या मैम मैंने हेल्थ इन्श्योरेन्स के लिए कॉल किया है आप हैल्त इन्श्योरेन्स करवाना चाहेंगी अपना जैसे कि मैम आप है अगर हमारी बैंक की साइड से हैल्त इन्श्योरेन्स लेती हैं तो कभी कोई भी दुर्घटना हो जाती है या कोई भी आपके परिवार में कोई भी समस्या आती है तो वो इन्श्योरेन्सआपके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके का उनके काम आ सकता है आगे जा कर आपकी मदद हो सकती है कई सारे पैसों में और भी कई सारी चीज़ै हैं आज कल के ज़माने में आपको जैसे पता है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता तो अपन को एक हैल्थ इन्श्योरेन्स करवा के रखना चाहिए जी मैम आप क्या जानना चाहेंगी बोलिए जी मैम आप कौन सा इन्श्योरेन्स कराना चाहेंगे मेरे पास बहुत सारे इन्श्योरेन्स हैं एक बीस लाख का है पंद्रह लाख का है दस लाख का भी है पाँच लाख का भी है और छः लाख का भी है मैम हाँ मैम मगर मैम आप से बोलना चाहूँगी कि आप पाँच लाख से अच्छा छः लाख वाला कराइए उसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा हाँ मैम छः लाख वाला हमारा इन्श्योरेन्स रहता है उसकी आपकी तीन साल में किस्त आएगी जो भी आप के पास आएगी जो भी आप जिस हिसाब से किस्त बनवाते हैं अगर ज़्यादा आप पेमेंट देंगे तो वो इन्श्योरेन्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर मैम अभी आपको पचास हज़ार रुपये जमा कराने होंगे हाँ जी मैम मैम जो भी आपके डौक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पैन कार्ड है आधार कार्ड है एड्रेस प्रूफ़ है और भी थोड़े बहुत डौक्यूमेंट्स होते हैं वो आप बैंक ले कर आ जाइए और फिर मैं आपको इन्श्योरेन्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझा दूँगी औ फिर आप जो भी आप इन्श्योरेन्स करा लीजिएगा जी मैम तो आप छः लाख वाले इन्श्योरेन्स लेना चाहेंगी जी मैम तो आप बैंक में आ जाइए डौक्यूमेंट्स ले कर मैं आपको और जानकारी दे दूँगी वहीं पर नहीं मैम आपके पास जितने भी सारे डौक्यूमेंट्स हैं पैन कार्ड आधार कार्ड वोटर आई डी फ़ोटो जी मैम आप बैंक ले केर आ जाइए उनको फिर अपन बात करते हैं और अगर आपको सही लगे तो आप वहीं के वहीं पर फौर्म भरवा दीजिएगा इन्श्योरेन्स का जी मैम जी मैम तो आप कब आ सकती हैं कब फ्री हैं मैम जी मैम कल आप आ जाइए तो फिर दस बजे ठीक है ना धन्यवाद मैम धन्यवाद